پہلے کے حالات میں جو تشریح تشریح کی جاتی تھی پہلے لیٹرس پیش کیے جاتے تھے اب آج کل ایسے ڈیجیٹلس ہوگئے ہیں جس طریقے سے واٹس ایپ کہیں بھی بیٹھ کر اب واٹس ایپ کرو آپ امیڈیٹ ہر چیز کا میسیج مل جاتا پہلے بول تو لیٹرس آتے تھے پوسٹ مین آپ کو آپ کے گھر تک تار لے کے آ کے دیتے تھے ابھی کیا ہے واٹس ایپ کی سہولت ہوگئی فیس بک کی سہولت ہوگئی اس طریقے سے آپ کو کیا ہے ہر چیز کی اطلاع جلد سے جلد مل رہی پہلے کم سے کم ایک ہفتہ کا لیٹر آنے میں ایک ہفتہ لگتا تھا وہ لیٹرس میں آنے کے لیے لوگ بے چین ہوتے تھے کہ بھائی لیٹر آنے والا ہے بول کے لیکن آج جو سہولت دستیاب ہے وہ سہولت کیا ہے فون کی جو سہولیت ہے وہ سہولت کے حساب سے واٹس ایپ ہے گیا ہر چیز اور انسٹاگرام آ گیا ہر چیز نئے نئے چیزیں آنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے یہ زمانہ اور وہ ڈیجیٹل زمانے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے اوکے ڈن